हमरा गौरव कऽ पैघ उपलब्ध बहुत पैघ उपलब्ध भेल जे गौरवके मन पूरा नहि होइत रहए पूरा भेल जेना घर दुआरि सब नहि रहए मकान सब नहि रहए मकान बनेलहुँ बहुत कठिनसंँ मकान बनेलहुँ बहुत भीड़संँ रहलहुँ बहुत बढ़िआँसँ पैसा राखलहुँ जोगि कऽ जे मकान कोना भए जाए तऽ मकानमे बढ़िआँसँ लोग आरके देखैत रहौ तऽ अपनो तरसैत रहौ सब किछु कऽ देखैत बना लेबै देखै छिऐ बच्चो सब कऽ पढ़बैत चलैत रहौ मकानो कऽ आधा जोड़ि कऽ आधा छोड़ि देबै आधा बनबैत रहौ अहिना मकान जब बनि गेल तब मोन भेल गाड़ी खरदूँ सबकेँ देखैत रहौ तऽ गाड़ी केना हैत ओहो एगो दूगो पैसा जमा कैलहुँ तकर बाद गाड़ी लए लेलहुँ गाड़ीसँ तऽपहिले नहि रहए नहि ओते मानि रहए जे गाड़ीके आब तऽ असगर मन भेल जतऽ मन भेल ततऽ चलि गेलहुँ लगमे गाड़ी यऽ तऽ तेना पहिले नहि रहए आब गाड़ी एला के बाद बहुत सुविधा पता चलल बहुत सुविधा भए गेल